टेक्नोलोजी का यूज करके आज की दुनिया में हम आज बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं उनके कि टेक्नोलोजी का यूज करके हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं जैसे बसें हैं और ट्रेन के लिए हम घर बैठे माई बस ई और वेयर इस माय ट्रेन ऐसे एप्स का यूज करके अपना टिकट खुद वह कर सकते हैं और इसे हम अपन यह पता कर सकते हैं कि ट्रेन हमारी कितनी लेट है यह कितने बजे आएगी और किस स्टेशन पर रुकेगी कि हम कहाँ वह कर सकते हैं और इससे आज हम लोगों की दुनिया ही ब पूरी बदल चुकी है कि हम लोग आज वर्तमान में जैसे पहले जमाने में होता था कि यह कितना ल समय वह हो जाता था ऐसे समय बहुत ज़्यादा बच रहा है लोगों को समय का उपयोग कहीं दूसरी जगह कर सकते हैं हम ऐसे ही हम ट्रेवल ट्रेवल करते समय टोलगेट के पहले फ़ास्ट टैग का यूज करना है फास्ट टैग का यूज करके हम ओनलाइन एप्स के वह हम बना सकते हैं और यह हम ट टूलगेट पर टाइम वेस्ट नहीं होगा यह आज के उसमें मॉडर्न टाइम में जैसे आज सभी लोग बिजी हैं तो उनको अपना टाइम बचाने की वह रहती है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इस ऐसे टेक्नोलोजी का उसे करके कितने सारे एप्स हैं जिनसे ओनलाइन हम शौपिंग कर सकते हैं घर बैठे हमारे पास नहीं टाइम है तो उन उनको यूज करके हमारे डिफरेंट टाइप्स के के हम अगर शॉप पर जाते हैं तो फिर वहाँ पर तो क्योंकि टाइम बहुत लगता है और हमारे मन की भी चीज़ नहीं पसंद आती है और हम प्राइस भी नहीं वह होता है और लेकिन ओनलाइन यूज करके उसमें यह जैसे मीशो है फ्लिप्कार्ट एमाजान है इतने सारे एप्स आ गए हैं इनका यूज करके हम घर बैठे ओनलाइन कर सकते हैं फ्री टाइम में जब भी टाइम हुआ हमको दिन रात तब वह कर सकते हैं इनके प्राइस चेक कर सकते हैं कलर चेक कर सकते हैं और बहुत सारे उपयोग है उसके हम कर सकते हैं वहाँ टाइम बच रहा है यह तो कर ही रहे हैं के और आज इस इनका यूज टेक्नोलोजी हमारे जीवन में समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा या हम उनके ऊपर बहुत निर्भर हो चुके हैं उन्हीं के द्वारा अपना समय हम दिन प्रतिदिन बचा रहे हैं और उसका हम कहीं और उस टाइम का यूटीलाईज कहीं और फिर कर चु कर रहे हैं वैसे यह ल ओनलाइन लाई लाइसेंस वगैरह है इसका भी आज के एप्स ऐसे आ गए हैं कि हम घर बैठे उनका यूज अप्लाई कर सकते हैं और उनके द्वारा अपना टाइम भी बचा सकते हैं और यह यह नई जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमको जो चीज़ें हमको जिनके बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता यह भी हम बता सकते हैं कि वह कैसे होगा इसके लिए इलिज्बिलटी क्या हैं यह सारी चीज़ें हम घर बैठे उतना टाइम वेस्ट क्योंकि बहुत यह होता है ना कि बिजी ट लाइफ है तो सब कुछ आसानी से नहीं हो सकता है तो ऐसे हम वह कर सकते हैं